हेल्ल' औ खोनादों खोनाबाय ना आंथ' ओरैनो माबा फिथाइ सामथाय फानगासिनो दं दामा माने आं ओरैनो माबा दानि बोथोरावथ' माथो फिथाइ दं ओरैनो जलफि मोनदों दा ओमफ्राय जलफि मोनदों ओमफ्राय आपेल दं ओमफ्राय मा होनो आंगुर दं आंगुर दं डालिम दं इसे मोजां बुस्थु दं थालिरफोर दं आरो थालिर गोमोन गोथां बेफोर दंजोबो आरो

बेबाराव जलफिआ नोगोद थायदों थायदों आंनियावबो बिफां दंमोन नालाय दा दा बेखौनो आं फानदों आं दासिम आरो गुबुननिफ्रायबो बोदेरदों आरोखि ना बिराद मोजां माबा बिज्सनेसआलाय मोजांयैनो जादों आंना ओरैहाय मोजांयैनो नांथारदों आरो ओरै स्कुलबो खाथि जाबाय दा स्टुदेन्टफ्राबो मेल्ला दं दा ओमफ्राय जलफि जलफिफोरखौ इसे मोजाङै फोनांनो हायो आरो आरो नैबे आंगुर डालिम बायदिसिनाफ्राबो इसे मोजाङै सेल जायो औ दा ओमफ्राय नोंथाङा ओमफ्राय आं खोनादों ओमफ्राय बे आपेलफोरखौ केजिआवलाय बेसेबांथो हगारदों अ आं हागासिनो दं थिनस' थाखा केजियाव साफ्लाय खालामगासिनो दं दा इसे मोजांयै मोजां सेल जागासिनो आरो जानायालाय ओमफ्राय इसे माबा दिसथेन्सफ्राबो इसे माबा थानांगौलै स्कुल खाथि बा इसे इसे माबा जानांगौ आरो लामा खाथि सारियालिफोर जानांगौ आरो बुस्थुफोर फानोबा इसे बास स्टेन्ड एरियाबो जानांगौ दा बिदियाव इसे साबसिन सेल जायो आरो ओमफ्राय ओरैनो बै माबाफ्रालाय नोंथांनाव बेजों लोगोसे माबाफोर लाफायो नामा दखानफ्राव थाइजौ अ दाथ' थाइजौफ्रा थाइजौफ्राथ' थाइजौफ्राथ' ओमफ्राय बायस'नायाव बेसेबांथो लायो दालाय जा खोनादों अ अ होनबा ओइ माबा पार्टनार इसे दोनथ' लायनोसै नामा बिदिबा मोजाङै मोजां नोंबो फानदो आंबो इसे सोलिगासिनो दं दै औ दोनथ'लायनोसै दे दे